सारे शा पैह्लें अगर असें कोई बी सब्जी बनानी होऐ तां अस सारे शा पैह्लें ओह् सब्जी बनाना आनी चाहिदी ते मतलब मिकी सारे कोला ज्यादा मतलब खाने च राजमांह् शैल लगदे ते जेल्लै मतलब में राजमांह् मम्मा दे हत्थ दी खंदी ते ओह् इन्ने शैल बनांदे के जेल्लै में मम्मा गी बोलेआ कि में बी सिक्खने ते मम्मा ने सारा शा पैह्लें केह् करना असें रसोई च मतलब मम्मा मेरी ने पैह्लें राजमांह् गलाई लैने जेल्लै गाल्ली ओड़ने पूरे ओह् फिर मम्मा मिगी अपने कोल बठांहदी हियां ते फिर मम्मा ने दस्सना कि कुसलै तेल तेल पाना किन्ना तेल पाना फ्ही तेल जेल्लै पाना ओह् बी दिक्खना पौंदा नेईं तां केईं बारी कच्चे तेले दा स्वाद आंदा लेकिन पैह्लें तेल शैल भखाना फ्ही तेल भखाइयै फ्ही मेरी मम्मी बोलदी एहदे च इन्ना प्याज पाना किन्नी सब्जी च किन्ना प्याज पौंदा इ'यां सारे गी समझांदे हे ओह् फ्ही मतलब प्याज पाइयै ते फिर जेल्लै प्याज शैल करियै भुनदे हे तां धोड़ी अस थोम थाम कुट्टियै रक्खी ओड़दे हे मेरी मम्मी थोम थाम कुट्टियै रक्खी ओड़दे हे जेल्लै प्याज मतलब जेल्लै ओह् इ'यां मतलब होई जंदा नेईं जेल्लै लाल लाल कलर दा ते फिर मेरी मम्मी ओह्दे च थोम पाई ओड़दियां जेल्लै थोम पाइयै तां मेरी मम्मी टमाटर टूमाटर कट्टियै रक्खी ओड़दे हे जेल्लै टमाटर कट्टे में उ'नें दिखदे रौह्ना बस फिर उन्नै टमाटर पाने ओह्दे बाद च टमाटर पाइयै फिर उ'नेंगी गलन देना फ्ही जेल्लै मम्मी ने मिकी सनाना कि एहदे बिच्च किन्ना बसार पांदे ज्यादा बसार होई जाए ते कौड़ी सब्जी होई जंदी मतलब पूरी गल्ल इ'यां स्हेई तरीके दी समझानी फ्ही किन्ना रंग दार मर्चा पांदे किन्ना लून पाना किन्नियां मर्चां पानियां मतलब सारा किश उ'नें दस्सना मिगी ते में मतलब सारे शा पैह्लें उं'दे उं'दे कोल जेल्लै ओह् सारा तड़का बगैरा लाइयै ते फ्ही जेल्लै ओह् दसदे हे कि तड़का बी कि'यां भुन्नना फिरी जेल्लै थल्लै लगदा हा सब्जियै च फिर ओह्दे पानी पाना थोह्ड़ा जेहा फिर उसी होन देना फ्ही जेल्लै जेल्लै पूरा तड़का मतलब बनी जंदा हा फिर ओह् केह् करदियां हियां जेल्लै तड़का पूरा बनी जंदा हा ते भला ओह् मतलब उं'दी ओह् एह् चीज दसदियां हियां कि जेल्लै पूरा तड़का बनी जंदा ते सइडा जेह्ड़ा साढ़ा तड़का होंदा जेह्ड़ा साढ़ा मसाला होंदा ओह्दे च मतलब साइडा साइडा च तेल आई जंदा सारा ते उसलै समझना कि साढ़ी जेह्ड़ा मसाला ओह् त्यार होई गेदा ते जेल्लै त्यार होई जंदा फिर मतलब मम्मी मेरी ने केह् करना पूनियै कन्नै मतलब राजमांह् कड्ढियै ते कड़ाहियै च पाने उस मसाले बिच्च जेल्लै उस मसाले च पाने फिर उ'नें बोलना कि इसी मतलब इ'यां नेईं रैहन देना इसी मिंधना होंदा मतलब अस केह् करदे हे पुट्ठी कड़छी मारियै ते उसी मिंधदे हे ते मिंधियै फिरी केह् करना फिर ओह् जेल्लै मंधोई जंदे ऐ शैल करियै ते उसी कोई त्रै चार मिन्ट मम्मी गैसा उप्पर इ'यां मतलब होई होन दिंदी ही फिरी जेल्लै मतलब ओह् सारा होई जंदा फिर ओह्दे च जेह्ड़ा पानी कुकर बिच्च जेह्ड़ा पानी होंदा हा राजमांह् दा ओह् सारा पाइयै ते जेल्लै राजमांह् मतलब राजमांह् गी फ्ही केह् करदे हे इ'यां मतलब रेड़ा लाइयै ते पानी ते राजमांह् मिक्स करियै ते फिर ओह्दे च लून लान चखदे मर्च मूर्चा चखदे हे कि बराबर ऐ जां निं ऐ जेल्लै मतलब ओह् सारा किश बराबर होंदा हा फिर केह् करदे हे कोई ओह् पंज दस मैंट्ट अस उसी गड़कांदे हे गड़काई गुड़काइयै शैल राजमांह् मतलब ओह् राजमांह् जेल्लै शैल गड़की जंदे हे ते एन्ड च ओह् केह् करदियां हा फ्ही जीरा ते होर पीन जीरा अस पीन जीरा ते आह्ला मसाला पान्ने ते ओह् मतलब उसी शैल कुट्टी काटियै ते ओह् बीन जीरा रला मसाला जेह्ड़ा हा ओह् एंड च पांदियां हियां ते स्वाद बनाने आस्तै ओह् बोलदियां ही कि मतलब इक बीन जीरा जेह्ड़ा मसाला जेह्ड़ा ओह् बड़ा जरूरी होंदा कन्नै ओह् जेह्ड़ा धनिया जेह्ड़ा होंदा ओह् बी पादियां हियां ते इ'यां राजमांह् बने हे में उं'दे शा इ'यां राजमांह् सिक्खे हे ते फ्ही जेल्लै में आपू बनाना शुरू करदी ही जेल्लै में शुरू च बड़े बारी राजमांह् बनाए ते केईं बारी शैल बनी जाने केईं बारे गंदे बनने पर फ्ही में आहिस्ता आहिस्ता सिखने सिखदे सिखदे हून में मतलब इन्ने शैल राजमांह् बनान्नी होन्नी ते अगर हून जियां में हून तुसेंगी अगर सखाना होऐ कि राजमांह् कि'यां बनाने ते तुसें बी इ'यै गल्ल करनी पौनी कि जां ते अज्जकल इ'यै होई सकदा कि अगर मेरे मतलब मेरे कुसै बंदे मेरे घरै दी मतलब कोई मेरा भैन होगी कोई कोई मेरी बूजी दी कुड़ी होगी कोई होएआ उ'नें मेरे शा सिक्खन होगे ते में उ'नें गी अपने कोल बठाइयै सखाना कि कि'यां किन्ना तेल पाना किन्ने तुसें ओह्दे बिच्च प्याज पाना किन्ना तुसें ओह्दे च थोम पाना किन्ना तुसें टमाटर पाने किन्ना तुसें बसार लून मर्च पाने न ते मतलब होर में सारा उ'नेंगी समझाना भामें में पाह्गी उं'दे शा में उं'दे कन्नै बौह्ना पौना उ'नेंगी दस्सना पौना ते इ'यां अगर तुसें बी सिक्खना होगा ते तुस तुस मतलब में अगर में अपनी कोई बी अगर में अपनियां वीडियो बनांदी होगी यूट्यूब उप्पर ते में तुसेंगी ओह्दे उप्पर दस्सी सकनी कि में में एह्कड़ी सब्जी कि'यां बनांदे एह्कड़ी सब्जी कि'यां बनांदे अज्जकल मतलब सारे गी सब्जियां जिन्नियां बी हैन कोई ना कोई मतलब वीडियो जेह्ड़ी ऐ ओह्दे उप्पर ऐ ही ऐ मतलब असें कोई बी सब्जी जेह्ड़ी बनानी होंदी ओह्दे बिच्च असें मतलब हर चीज दा पता होना चाहिदा कि किन्नी किन्ना एहदे बिच्च केह् पौंदा किन्ना एहदे च केह् पौंदा ते जेल्लै ते जेल्लै में शुरू शुरू च चौल बनाना शुरू कीते ते चौल मेरा शा इ'यां मतलब लुगड़ होई जंदे हे पता गै नेईं हा लगदा कि पानी किन्ना गर्म होई गेआ ज्यादा गलाई ओड़े जां एह् ते आहिस्ता आहिस्ता मतलब बंदा सारा कुछ सिक्खी लेंदा तां मतलब बोलदे कि हमेशां कोई बी चीज बनानी होऐ कोई बी इंसान ऐ मतलब ओह्दे शा गलतियां होंदियां लेकिन इक ना इक दिन ओह् मतलब ओह् उत्थै उस मकाम उप्पर पुज्जी गै जंदा ऐ कि ओह् मतलब कुछ ना कुछ शैल बनाई ही लैंदा ते इ'यां में अपनी मम्मियै शा राजमांह् चौल सिक्खे ते राजमांह् मतलब बनाना सिक्खेआ सारे मतलब सारे लोकें दा अपना अपना होंदा बनाने दा तरीका कोई कि'यां बनांदा कोई कि'यां बनांदे पर में अपनी मम्मिया शा इ'यां सिक्खे दा ते में मतलब इस तरीके कन्नै राजमांह् बनाने हा राजमांह् गी तड़का लाना होऐ जां कुछ बी करना होऐ ते में मतलब पैह्लें मिकी इयां मम्मी दा स्हारा लैना पौंदा हा कि मम्मी इद्धर आओ दिक्खो एह् समान किन्ना पाना जां एह् लून किन्ना पाना मर्च किन्नी पानी जां राजमांह् किन्ने चाढ़ने गलाने आस्तै ते अज्जकल हून जेल्लै मिगी मतलब में सिक्खी लेदा ते हून मिगी मतलब में आपूं बनाई सकनी में राजमांह् मतलब राजमांह् मिगी एह् बी पता लग्गी जंदा कि में किन्ने चाढ़ने न जां कि'यां किस तरीके कन्नै इसी बनाना मतलब ओह् सब किश में हून आपूं मजे कन्नै करी सकनीं